ہم اکثر سفر میں ہی رہتے ہیں کبھی ہم دہلی جاتے ہیں تو کبھی علی گڑھ کبھی ممبئی کبھی حیدرآباد اپنے یعنی ٹرینوں سے اکثر تو ہم ٹرین سے ہی سفر کرتے ہیں کہیں بھی جانے کے لیے کبھی مطلب دہلی ٹو ممبئی ہم اپنی ٹرین سے ہی جاتے ہیں کبھی بھی جانا ہو تو اس ٹرین کا اکثر میں ٹرین کا ہی استعمال کرتے ہیں کہیں سفر کرنے کے لیے اور اکثر اپنے گاؤں میں اپنے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے ہیں اپنے ڈشٹک میں مارکیٹ کرنے کے لیے تو بائک سے سفر کرتے ہیں ہمارے لیے سب سے زیادہ سفر ٹرین کی ہوئی ہے اور اس کے بعد بائک کی ہوئی ہے سفر اور اسی طرح ہم سفر کرتے رہتے ہیں مطلب ہے تین سو پینسٹھ دن میں اکثر میں سفر میں ہی رہتا ہوں دہلی گئے یا جاتے ہیں تو پھر دہلی سے ممبئی ممبئی سے پھر حیدرآباد ممبئی میں جاتے ہیں بہت جگہ گھومنے کے لیے اور سفر کرنے میں اتنا مجھے مزہ آتا ہے مت پوچھیے جو اب بہت زیادہ مزہ آتی ہے مجھے سفر میں اور سفر کرنے کے لیے اکثر جب گاؤں میں ہوتے ہیں تو میں اپنے بائک سے ہی زیادہ سفر کرتے ہیں جس سے ہم کو بہت مزہ آتا ہے بائک میں اور ٹرین میں تو اور مزہ آتی ہے سفر کرنے میں خاص کر کے جنرل ڈبہ میں مزہ آتا ہے جس سفر میں رہتے ہیں تو اور جنرل بوگی میں جو مزہ ہے وہ ہم کو اے سی اور فسٹ اے سی میں مزہ نہیں آتی ہے جتنا میں جنرل بوگی میں سفر کر لیتے ہیں اور گاؤں میں یا پھر اپنے سسرال جانے کے لیے ہم بائک سے ہی سفر کرتے ہیں اور سفر کے دوران ہم تھک اوک جاتے ہیں تو ہلکا پھلکا چائے پانی ہو جاتی ہے اور ہم اسی طرح سفر کو آغاز کرتے